मां पंहिंजी दिनचर्या में सभिनी खां पहिरीं सर्व प्रथम सुबुहु उथंदे ई कलाक युग खे शामिलु कंदी आहियां पंहिंजे दिनचर्या में सभिनी खां पहिरीं योग खे टाइम ॾींदी आहियां हुन खां पोइ को कमु कंदी आहियां